हाँ मैं ऐसे पाँच संख्याऍं बोल सकता हूँ जो दस से दस लाख के बीच में है पहली है एक हजार अठावन दूसरी है तेईस हजार पाँच सौ पैंतालीस तीसरी है छः सौ छप्पन चौथी है दाे हजार और पाँचवीं है सौ धन्यवाद